سر کیا میری زومیٹو کسٹمر کیئر سے بات ہو رہی ہے جی سر مجھے ایک ہیلپ چاہیے آپ کی میں نے زومیٹو پر آٹو پے لگا رکھا تھا تو جس کی وجہ سے میرا جو آرڈر تھا وہ اپنے آپ آ جاتا آ جایا کرتا تھا تو لیکن میں جگہ یہ چینج کر رہا ہوں جہاں پر ہوں میں جس کی وجہ سے میں آٹو پے ہٹانا چاہتا ہوں کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں جی سر میں چاہتا ہوں کہ وہ آٹو پے ہٹ جائے اور میں اس کو تاکہ میرا نقصان نہ ہو اور یہ ایک میرے پاس ہی میں یہ ہوٹل ہے تو چاہتا ہوں کہ وہ آپ میری مدد کریں یا ایس ایم ایس کے ذریعہ مجھے بتا دیں کہ کس کس طرح سے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے آٹو پے کو سر بہت بہت آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ ہماری مدد کریں گے جی سر شکریہ